पंज जनवरी उणिवीह सौ असी ॿारहं मार्च उणिवीह सौ ॿियानवे छवीह अप्रैल ॿ हज़ार हिकु अठावीह जून ॿ हज़ार नव हिकिड़ी अक्टूबर ॿ हज़ार वीह